तव्हां आई सी आई सी आई बैंक मां था ॻाल्हायो मूंखे तव्हांजी बैंक में खातो खोला मूंखे तव्हांजी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलाइणो आहे मूंखे तव्हांजी सर्विसनि जे ऐं प्रोडक्ट जे बारे में चओ

मां हींअर स्टूडेंट आहियां

न न

ठीकु आहे ऐं अकाउंट खोलाइण जे लाइ मूंखे छा छा खणी अचिणो पवंदो ठीकु आहे आधार कार्ड इहे सभु असलीच खणी अचनि जो आहे की

ठीकु आहे उनजे लाइ ऑनलाइन ऑनलाइन जेकि बैंक जी सुविधा आहे हूअ बि तव्हां ॾींदा आहियो न सभु ठीकु आहे अने सभु सर्विसूं सेफ़ त आहिनि नि

ठीकु आहे हाणे मां बैंक में अकाउंट खोलाइण लाइ इंदोमांव हूं तव्हांजी हूं हा तव्हांजी महिरबानी सभिनि ॻाल्हियुनि लाइ जय झूलेलाल